हा मूंखे बिल्कुलु हिकु बार ज़रूरत पेई हुई मूंखे छा हुओ कि पंहिंजो घर वठिणो हुओ और हुननि में हुन में छा हुओ कि मूंखे पैसनि जी ज़रूरत हुई त माने सरकारि सां मदद वरिती हुई और काफ़ी आराम सां ॾाढी सुठे सां और ॾाढे आराम सां मुंहिंजी उहो ज़रूरत पूरी थी वेई ॾाढी सरकारि ने मदद कयई कहिड़ी बि दिक़त नाहे मुंहिंजो जेको बि प्रोसेस हुओ मां वियमि सभिनी ने मूंखे कोपरेट कयई त मां ॾाढो ॾाढो सुठो लॻंदो आहे कि जॾहिं सरकारि असां लाइ वेठी आहे और सुठो ई सोचे थी कि हा कंहिं खे ज़रूरत आहे त हुनजे ज़रूरत पूरी करे मञी वठो हुओ हिकु बार कर्ज़ लेकिनि मां इहो ई चवंदमि कि मूंखे कोई बि दिक़त नाहे मुंहिंजो कम बि ॾाढो आसानु थी वियो हुओ और मां अॻिते बि चवंदमि कि कंहिं खे खे बि कंहिं खे बि अगरि ज़रूरत आहे त उहो सरकारि सां मदद वठे सरकारि ॾाढी सुठे सां असांजी मदद पूरी कंदी आहे कोई बि दिक़त न ईंदी आहे अॻिते वञी करे असांजो कम बि आसानु थी वेंदा आहियूं असां अॻिते बि वधंदा आहियूं त ॾाढो सुठो लॻो